کیا آپ بک اسٹور سے بات کر رہی ہوں میم ایکچولی مجھے کچھ بکس لینی تھی آپ کے پاس کون کون مطلب کی ابھی ساری بکس اویلیبل ہیں آپ کے پاس اردو کی ہندی یا گجراتی مراٹھی میم ایکچولی مجھے اردو میں ایک تو نظم والی بک چاہیے تھی اور بھی او بہشتی زیور چاہیے تھا ہاں جی تو یہ بکس ہیں ابھی آپ کے پاس

ہاں اوکے میم تو میم آپ کے پاس گجراتی کی بکس مل جائیں گی بچوں کی اوکے تو کتنے کی پڑیں گی مجھے دس بکس چاہیے جی جی میم وہی کہانیاں والی جو نولج والی ہوتی ہیں یہ دونوں دس دس چاہیے مل جائیں گی اور میم یہ مطلب کہ کتنے کی مجھے پڑیں گی مجھے اچھا تو میم یہ جو میری اردو کی بک ہیں بکس یہ کب تک آ جائیں گی یہ جو اردو کی بکس ہیں یہ کب تک آ جائیں گی میم ہاں اس سے پہلے نہیں آ سکتی میم ایکچولی میری ابھی جلد ارجینٹ چاہیے تھیں آپ ایک بار کوشش کر لیجیے تاکہ جلدی آ جائے جی جی میم آپ ایک بار کوشش کر لیجیے اور میم کیا یہ بکس گھر پر ڈلیوری ہو سکتی ہیں ان بکس کی جی اوکے میم تو میم آپ مطلب پھر بھی مجھے ایک ٹائم بتا دیجیے کب تک ہو جائے گی جی جی اوکے میم تھینک یو میں آپ کو دو ہفتے بعد کال کرتی ہوں شکریہ